हांवेन तीन वर्सां आदीं एमआयचो शावमिचो नोटबूक फोटीन हो लॅपटॉप घेतलेलो लॅपटॉप हांवेन स्पॅसिफिकेशन पोवन घेतलेलो म्हणजे तेचे पॉजिटीव जे हे आसात ते पोवन घेतलेलो तेका आठ जिबीचो रॅम आसलो चार कोर्ज चार थ्रॅड आसले आय फाय टॅन जॅनरेशन प्रॉसेसर आसलो फोटीन इंच स्क्रीन आसली हा वन टिबीचो तेका हे आसलो मॅमरी एस एसडी आसली सो हें पोवन हांवेन एक लॅपटॉप घेतलेलो स्क्रीन बरी आसली एचडी फूल एचडी डिस्प्ले आसलो मागीर म्हाका तो फोटो एडिटींग आनी गेमींग खेळपाक जाय आसलो तो अशा प्रकारान पोळोन हांवेन घेतलेलो